नमस्ते नमस्ते और हाँ हाँ हाँ बेड बनता है कौन सा बेड चाहिए सिंगल डबल त्रिपल डबल बेड हाँ कौन लकड़ी का चाहिए सागौन का अच्छा होता है सागौन नम्बर एक का सागौन है और अच्छा आज इसमें कोई दीमक सिकाई इसमें सुनिए सुनिए इसमें शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा और उत्तर प्रदेश में सागौन नम्बर एक पर चल रहा है

मजबूती में कमी नहीं पाएंगे हाँ कुर्सी भी मिल जाएगी ऐसा है डबल बेड का समझ लीजिए लगभग जिस पच्चीस से तीस हजार तक पड़ जाएगा अरे सागौन महंगा है भाई सा सागौन नम्बर एक का लकड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश यू पी में छाए है सागौन और ये डबल बेड भी है आप बता रहे हैं तो ये डबल बेड का मतलब होता है पच्चीस से तीन हज़ार तक का लग जाएगा और ये आप मार्केट पूरे मार्केट पता कर लीजिएगा इससे कम नहीं मिलेगा और लकड़ी का जैसे जैसे लो लकड़ी रहेगी वैसे हजार वो पाँच हजार छः हजार आठ हजार कम ही नीचे ही जाएगा कम का ये हाई रेट का जो है अच्छा लकड़ी है सागौन नम्बर एक का बीस से पच्चीस हजार में तैयार हो जाएगा जब आप आएं दुकान दस बजे से खुलती है और शाम सात बजे तक खुली रहती है सस्ते में जैसे ये काऊ सिरसा हुआ और तमाम लकड़ियाँ होय ये चीड़ वीड लिप्टस होय जय ये तमाम होय लेकिन वो काबिल नहीं होती पैसा एक नुकसान होता है डेंटिंग पेंटिंग कर देने पर अच्छा तो लगता है लेकिन उकी मजबूती नहीं रहेगी मान लीजिए पाँच हजार दस हजार सस्ता कोई दे दिया और जो महिना दो महिना साल खाड़ में वो टूट गया तो क्या फायदा हुआ और सागौन है तो कम से कम बहुत कम तो दस साल की गारंटी है हाँ सागौन ले लीजिए सागौन में जैसे ये तीस पैंतीस का है तो बस इस समय नहीं नहीं महंगा तो नहीं है नहीं और काहू की नहीं है अरे इसमें मजबूरी की लकड़ी लकड़ी तो है लेकिन इसमें मजदूरी पड़ती है सेंटर को देना पड़ता है सबको दक्के और हम अपने हाथ से तो बनाते नहीं है कि अपने खुद बना रहे वो लेबर को रख कर बनवाते हैं सबको मजदूरी देना पड़ता है